सहरसा जिलामे सूर्य मन्दिर छै सूर्य मन्दिर बहुत प्रसिद्ध मन्दिर छै सुबह उठिकए भोरे अनहारे उठिकए गाड़ी कए कए सभ आदमी मन्दिर पहुँचय छियै ओहिठाम एकटा इनार छै इनारमे करीब दस गाँके लोकसभ जाय छै सभ ओहिठाम नहाबय छै सूर्य भगवानकए जल दै छै भगवानके पूजा पाठ पूजा करय छै ओहिठाम सभ चीज प्रसाद चढ़ाकए भगवानके फूल बेल फूलसभ लए कए पूजा पाठ कए कए प्रसादी ओहिठामसए खाकए तहन आदमी आबय छै बहुत खुशियाली जगह छै बहुत ठीके जगह छै ओहिठाम जाइमे बहुत नीक लागै छै ओहिठाम रहै छिए सबआदमी जाइ छै रवि रवि दिन रवि जाइ छै बृहस्पति बृहस्पति जाइ छै अनदिनो जाइ छै सबदिन जाइ छै सूर्य भगवानके सङ्गीसभके सङ्ग कऽ कऽ सबआदमी गाड़ीपर चढ़िके सबआदमी जाइ छिए सहरसा जिलामे बनगाँव कुटी छै बनगाँव बबाजी कुटी छै बबाजी कुटीपर सबआदमी गाड़ी कऽ कऽ सबआदमी गङ्गाजलके साथ फूल बेलपत्र सबचीज लऽ कऽ फूल बेलपत्र लऽ कऽ बाबाके पूजा करै छै पूजा कऽ कऽ सबआदमी मिठाइ प्रसाद चढ़ाकऽ सबआदमी ओहिठाम प्रसादी खाकऽ सबआदमी तहन आबै छिए महिसी महिसीमे सहरसा जिलामे महिसीमे तारा स्थान छै माँ तारा छै माँ ताराके पूजा पाठ कऽ कऽ पूजा पाठ कऽ कऽ ओहिठाम प्रसादी चढ़ाकऽ ओहिठाम मिठाइसब खाकऽ जल पीकऽ तहन सबआदमी जाइ छै मन्दिरमे बहुत सुन्दर लागै छै